तशे बरेचशें वेवसाय जे आसात तें धर्मा कडेनूच संबंदीत संबंदीत आसात एक फिशिंग घेतल्याल्यार मासेमारी नुस्तें मारपाचो जो वेवसाय आसा तातूंत आमी नारळी पोर्णीमा करतात मळ नाल् नाल्ल जो आसात तो आमी दर्याक अर्पण करता ताज्या नंतर नवीं आमी सादर करता साजरो करतात तातूंत भितर जे नवीनच धान्य आसता तें घरां घरांनी आमी पुजता म्हणजे एक दीस ठरयतात आनी जें नवीन धान्य जाता तें देवळान घेवन येता सगले लोक वोचून वाजत वाजयत आनी मागीर प्रत्येक घरान तें वाट्टा सो अशें तरेन शेतकाराचो आनी ह्या धार्मीक गजालींचो संबंद येता आनी त्याच बरोबर जो घोसावी गोसावी आसता गांवचो तेका देवळाचें काम दिल्लें आसता आनी त्या कामांतल्यान ताका उत्पन्न मेळटा